भारतांत वेग वेगळ्यो भासो आसात आनी ह्या वेग वेगळ्या भाशांचें उगम कशें जालां हाची वेगळीच काणी आसा कोंकणी ही संस्कृतांतल्यान आयिल्ली भास आनी हातूंत आमी जे आतां उलयतात ते सद्या कोंकणींत लेगीत कितलीशींच उतरां दुसऱ्या भाशेचीं आयिल्लीं आसात तातूंत कितलींशींच तत्सम वा तद्भव उतरां मेळून ही भास जाल्ली आसा आतांच्या काळार जी आमी कोंकणी वापरता तातून इंग्लीश भाशेचो खूब इन्फ्लूअंस आसूं आसूं येता तशेंच कांय उतरां अस्सल कोंकणी उतरां जीं आयिल्लीं आसात जीं आज आयच्या काळार आमी वापरनात पुर्तुगेज जेन्ना गोंयचेर राज्य करताले तांणीं ही भास शिकपाचो प्रयत्न केल्लो उपरांत तांच्याय पुर्तुगेज शब्दांचो वापर अजून लेगीत कोंकणी भाशेंत जाता कितलेशेच फावट आमी नकळटां हीं उतरां वापरतात जीं आमकां खबर ना तांचो मूळ कितें मात जेन्ना कोंकणी हीं उतरां घेता त्या उतरांत ताचो इतिहास कितें हाचो आमकां नक्की शोध लावपाक जाय आनी ती भास कश्या तरेन फुडें वता हाचेर लक्ष दिवपाक गरजेचें